ہلو کیا کریم ہوٹل سے بات کر رہے ہیں مجھے معلوم کرنا تھا کہ آپ کے یہاں کی کھاس ڈش کون سی ہے اچھا بٹر چکن اچھا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کس رینج میں ہمیں بٹر چکن مل جائے گا اچھا اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے تو آپ کے یہاں کی مطلب یہ ایک خاص ڈش ہے جو ملتی ہے کم سے کم دو سو کے ریٹ پر تو اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا آپ کے کسٹمرس کے لیے کسی خاص موقعے پر جیسے ڈسکاؤنٹ دوں جی ٹھیک ہے تو آپ کا یہ کریم ہوٹل کب تک کھلا رہتا ہے اچھا صبح دس بجے سے سات بجے تک تو میں آپ کے ریسٹورنٹ میں اپنی فیملی کو لے کر آنا چاہتی ہوں رات میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو سو مچ